میرے خیال میں سب سے بڑی طاقت ایم ہے کیونکہ ایم وہ چیز ہے جو انسان کو ہنرمند بااخلاق اور اعلیٰ کردار بناتا ہے ایم ہی وہ شے ہے انسان کو اچھے بری کی تربیت سکھاتا ہے سماج میں رہنے کا سلیخا بنا بتاتا ہے اصول زندگی سکھاتا ہے میری کمزوری میرے افراد خاندان ہے کیونکہ جب کوئی پریشانی یا مشکل میرے خاندان میں کسی کو پیش آئے تو میں خود میں خود کو کمزور محسوس کرتی ہوں